हमारे क्षेत्र में बस चिकित्सक है जो हमारी भैंस को कुछ हो जाता है तो हम चिकित्सक को बुलाते हैं घर बुलाते हैं नहीं तो उनके पास ले जाते हैं जैसे सुविधा रहती है वैसे आते हैं या घर आ जाते हैं या तो उनके पास हम लेकर चले जाते हैं तो सुई दवा देते हैं काफी ठीक हो जाते हैं उसके बाद जब ठीक होने के बाद डॉक्टर लोग बोलते हैं इसको स्वस्थ रखने के लिए इनको भूसा आठ प्रकार के जैसे पशु आहार चुन्नी जोकर खिलाइए जो कि उनकी शरीर स्वस्थ रहे का इनकी कोई इनको कोई बीमारी ना आए इसकी इसी के कारण हम अपने भैंसों को सही स्थानों पर बांधते हैं ताकि मच्छर वगैरह भी ना काटे और ताकि हमारी भैंस सही रहे उसको कोई बीमारी ना आए काफी फरवरी मंथ के लास्ट महीने में हमारे भैंस को बुखार आ गई थी जिसके कारण हम चिकित्सक को बुलाए थे चिकित्सक न पहुँचने पर उनके पास ले गए थे हमारी भैंस की देखभाल किए हमारी भैंस सही हो गई इसके कारण हम भैंसों के ऊपर काफी पैसा खर्च भी कर सकते हैं जिसके कारण हमारी भैंस हमारे पास रहती है और हम की देखभाल देखभाल बढ़िया करते हैं उसको धोते हैं नहलाते हैं ताकि काफी कोई बीमारी ना उसको छुए किसी के कारण हम अपने भैंस की देखभाल काफी अच्छी ढंग से रखते हैं और भैंस की सेवा सत्कार बढ़िया करते ताकि वह हमको दूध देती है वह हम उसको चारा खिलाते हैं हरी क्रांत जैसे पूजा चुन्नी चोकर आदि प्रकार के इसको स्वस्थ रखने के लिए काफी चीज़ें खिलाते हैं ताकि हमारे भैंस ठीक रहे हमको कभी कभी जो है भैंस को जब बुखार आ जाती है या कोई अन्य बीमारी छू लेती है तो हम चिकित्सक के पास ले जाते हैं हम चिकित्सक को घर बुलाकर उसकी सुई दवा इलाज मतलब करवाते हैं ताकि हमारी भैंस हर दम स्वस्थ रहे